खेल से राहत और आनंदायक इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना किसी वजह से तनाव महसूस कर रहे हैं या किसी अन्य प्रकार से उनको दुख महसूस हो रहा तो वो अपना मनपसंद कोई काम करना पसंद करते या कोई खेल खेल लेतें हैं खेल खेलने से यह फ़ायदा होता है कि लोग कुछ समय कुछ क्षण या कुछ दिनों के लिए उन चीज़ों से राहत पाते हैं वो खेल में जुड़ जातें हैं जो इससे उनका ध्यान और मस्तिष्क एक जगह केंद्रित होता है जो वहाँ से भटक नहीं पाता है जिससे कि लोग उस तनाव से दूर रह कर उस चीज़ को अपना अलग से आनंद अनुभव करतें हैं उस पे मनोरंजन कर लेते हैं